ہیلو آپ فلپ کارٹ سے بات کر رہے ہیں میں نے فلپ کارٹ سے ایک پتلون آرڈر کیا تھا مجھے نیلے رنگ کا پتلون چاہیے تھا لیکن غلطی سے میں نے لال رنگ کا پتلون آرڈر کر دیا اب میں اس آرڈر کو منسوخ کرنا چاہتا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس آرڈر کو منسوخ کر دیں اور میں نے اپنا من بدل لیا ہے میں ابھی دوبارہ اس کو آرڈر نہیں کروں گا میں کچھ دن کے بعد آرڈر کروں گا برائے مہربانی آپ اس آرڈر کو منسوخ کر دیں